आं जी नमस्ते जी तुस सनाओ ठीक ठाक ओ बस बस इंया इंया आक्खा दे हे ते इंया बस कोई आक्खा दे हे कोई रिश्ता कराओ कुड़ी दा ते भी बी कुड़ी आं ठीक ऐ शैल

आं मेरी नज़र च ऐ इक्क मुड़ा ते अगर तुस आक्खी ओड़दे की में करांऽ गल्ल बात इंया मार्डन न गांधीनगर रौहंदे न आं आं म्हाराज सबकुछ ठीक ठाक ऐ मुड़ा नौकरी करदा मुड़ा नौकरी करदा ऐ एह् कोई कंपनी च कंपनी च नौकरी करदा कुसै च आं घर बी ऐ ते पञ्ताली ज्हार तन्खाह् एह्दी ते अगर तुस आक्खो ते में गल्ल बात करांऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो में तुसेंगी सारा दस्सनीं आं में तुसेंगी अपने थ्रू मुड़ै दा पता लाई लैओ घर बाहर दा पता लाई लैओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ